मोसौफ्रा बेमार जाबा दक्टरखौ फारमासिनिफ्राय सोरखारनि दक्टरखौ लिंहरनानै बिजि सुयो आरो दाउफ्रा बेमार जायोबा बिसोरजोंनो बे दक्टरफोरजोंनो मुलि लायनानै मुलि होयो ओमफ्राय बेमार जानानै नस्थ' जाबा बिराद जोंहाबो गोसोआव आघाट मोनो दुखु जायो फैसा थाखा थाङो जाहैबाय दा ओंखायनो जोङो आघात मोनो ओंखायनो बिसोरखौ लेंनानै लायनानै बिजि सुयो ओमफ्राय दाउ जाबा दाउनो मुलि लायनानै बे दक्टरफोरनावनो मुलि लायनानै दौओ ओमफ्राय अमानोबो बेखौनो बिदिखौनो लायनानै बिजि सुयो दौओ जाहोयो जोङो ओमफ्राय हामोबा हामबाय सोरबाबा थैबाय बारा जानाया माथो खालामबावनो बारा जानानै थैनाया थैबाय खायसेबा हामबाय बे दाउ अमा लानाय हांसो बिदिनो बेमार जायो नालाय दक्टरफोरजोंनो सिखिथ्सा खालामो जों मोजांयै सिखिथ्सा खालामनानै जाहोयो लोंहोयो आदार गुदुं गुदुं संनानै मुलिजों लगायनानै ओमफ्राय आराम जाबा देरबाय लावबाय फाननानै फैसा मोनबाय एसे अमा दाउ फानोबासो फैसा एसे मोनो नालाय बर' फ्रा जेबोथ' मावनो रोङा नालाय बेजोंनो जानांगौ जाहैयो फैसा थाखा फिसाफोरखौबो बेफोरजोंनो लेखा फोरोंनांगौ जायो अमा दाउजोंनो मोसौ बोरमाजोंनो एम्फौ एनला लानानै दाबसे गोजान गोजान बिलाइ लायो ओमफ्राय जेब्ला आं गैया होनबा बिहामजोफोर फिसाज्लाफोर नायबाय आदार होबाय जोथोन लाबाय नायबाय आरो ओमफ्राय बिदिनोसै बर'ना बे अमा दाउ लानाय एम्फौ फिसिनाय हांसो फिसिनाय मोसौ फिसिनाय हालेवनाय जानायल'सो बर'फ्राथ' जेबो रोङा नालाय बिदिजोंनो मावना जायो आरो बयबो जानांगौबो जायो जायाबाथ' उफाय गैया नालाय बयबो बिदिनो मावो आरो दा मावो बिहामजोआनो आं गैयाबा दाबसेयाव थांबा बिहामजोआनो जोथोन लायो बिहामजो फिसालाफ्रानो गासैबो हांसो दाउ अमा बायदिसिना लानानै गानाबा जोमाबा गैयाना गासैबो बुथुमनांगौ जायो हिनजावफ्राबो हौवाफ्राबो दाबसेयाव थांबा खामानि मावहैबा नै बिहामजोफ्रा मावबाय दांबाय मोसौफोर बोरमाफोर अमाफोर दावफोरखौ नायबाय जोथोन लाबाय ओमफ्राय बयबो दाबसे गोजानाव थांनाय जायो नालाय बयबो सासे नङा सासे बिदिनो जोथोनखौलाय सासे नङा सासे लाखानांगोन नङाबाथ' संसारा जाया नालाय खामानिया बेफोरजोंनो संसार जानायनि राहा लामाया ओंखारलाङो फैसा थाखाया गाननाय जोमनाय सोरनिबा आबाद जाहैबा बिदिनोसै खुबै जाबाय आथिं लेंग्रा जाबाय आरो बेखौबो फारमासियाव दक्टरफोरखौ लिंनानै लायनानै फोसाबनोसैलाय मोजां खालामनोसैलाय आथिंफोरखौ आबादफोरखौ जाबालाय बुजाखागोन बुहरजाखागोन बिदिनो फारमासि दक्ट'र लायबाय मुलि लाबोबाय दौबाय जाहोबाय खाबथा खाबथि खालामबाय फोसाबलायबाय आथिं लेंग्रा जाबा बिदि दुखुलाय मोनो लेंग्रा लेंग्रि जाबा न'नि फिसिनाय बुसथुआ मोसौ मोसा दाउ अमाया माब्लाबा आथिं लेंग्रा जाबा माबा दुखु मोनो आरो बयबो फिसिनायनि नालाय गाबागाव खस्थ' लानाय अमा दाउवाबो लेंग्राफोर जाबा बयबो बिदिनो दुखु मोनो आरो गोसोआव आबाद जाहैबालाय बुजाखागोन होनबाबो गोसोआव एसे आघात जायो आरो जोंहा लाग्रा मानसिया जायखिजाया जोथोन लासोयो आङो गासैबो अमा दाउ बोरमा मोसौनो अनोबो न'नि बुसथु नालाय अननांखागोन एसेया